ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا بہت ہی بڑا سپوٹ جو ملا ہے اردو زبان کو وہ یہ ہے کہ جس کو اردو نہیں آتی ہے وہ لوگ بھی اردو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کو انسٹیٹیوٹ جانے کی ضرورت نہیں بس اپنے گھر بیٹھیں کوئی بھی ایک اردو کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے یا گوگل پر جائیں آسانی کے ساتھ اردو بہت ہی اچّھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اردو میں کئی سارے ایسے زبان میں آپ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اس زبان کی مٹھاس بہت زیادہ فیمس ہیں